हैल्लो हां जी हां जी हां जी पैटं कुसलै लैती कदूं लैत्ती ही केह् नांऽ सनाया तुसैं अपनां तुआढ़े कोल बिल्ल ऐ पैंट दा सेल च जेह्ड़ी दित्तियां हां उंदी ते ग्रंटी होंदी नी ऐ पर तुस आई जायो दस्सी जायो स्हानू रिटर्न ते नी होई सकदी ऐ चेंज़ होई सकदी ऐ पैसे नी थ्होई सकदे बापस ओह् होई सकदा ऐ रिटर्न होई सकदा ऐ